اُردو زبان کے معنی لشکر کے ہیں جو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے دُنیا میں بولی جانے والی چوتھی بڑی زبان اُردو ہے برِ صغیر میں عرب ہند کے مختلف ہا قومیت رکھنے والے اور مختلف پُرانی تہذیبوں کو ملا کر الفاظ کو ملا کر دو زبان بنی ہے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنتا ہے اِن جملوں میں اِن جملوں کو جوڑنے والے الفاظ کو گرامر کہتے ہیں